मां पंहिंजे घर में सुखमनीअ जो पाठु करायो गुरू बाबा मुंहिंजा कार्ज पूरो कंदो आहे सभु मां बासियूं बासींदी आहियां ऐं पंहिंजे घर में सुखमनीअ जो पाठु करायो सुखमनीअ जे पाठ में चारि पंज ॼणियूं आहियूं हुयूं जंहिंनि जिनि भॼन ॻाया असांजे गुरू बाबा जा ऐं पासे वारनि खे घुरायो ॿ टे साहेड़ियूं घुरायूं हुयूं टीह माण्हू खनि थी वियासीं असां मां पहिरियों त सुखमनीअ जो जीअं ई चालू थी वियो पाठु सुखमनी पढ़ियूंसीं सभिनी खे किताब विरिहायूं सभिनी गॾिजी सुखमनियूं पढ़ियूंसीं पोइ भॼन ॻायूं थोरो नचियासीं टिपियासीं बि ॾाढी मौज वॼी वेई हुनखां पोइ मां कड़ाह ठाहे रखियो हुओ पंहिंजे घर में गुरू बाबा जो अट चङी तरह देसी गिह में अटो भुञी खंडु माप सां विझी पाणी टहिकाए विझी गुरू बाबा जो कड़ाह जो भोॻ लॻंदो आहे असांजे गुरू बाबा जो मेन प्रसादु उहो ई आहे कड़ाह कड़ाह वड़ाह ठाहे रखियो हो ऐं सभिनी साहेड़ियुनि में पाड़े वारनि जे लाइ प्रसाद बि ठाहियो जेकी संगत आई हुई जेकी ॻाइण वारियूं आई हुयूं मां पंहिंजे घर में पाव भाजी ठाही पुलाव ठाहियो छोला ठाहिया हुआ पुलाव बासमती चांवरनि जी ची पुलाव ठाही हुई भाॼियूं ॿाॼियूं तरे रखियूं हुयूं अछा चांवर ठाहे रखिया ग्रेवरी ठाहे उन्हनि में सुठी तरह सभु गॾे चङी तरह मथां ड्रायफ्रुट ब्रायफ्रुट विझी रखियो पाव भाजी में भाॼियूं बॉइल बॉइल करे रखियूं हुयूं चङी तरह पाव बाव घुराए रखियूं हुयूं बटाटे वड़ा तरिया हुआ थोरा घणा संगत चङी अची वेई थोरी बटाटे वड़ा बि तरिया हुआ कंहिंखे भई थोरो नास्ते टाइप पहिरीं ॾिनो चङा ई माण्हू खाई ख़ुशि थी विया मुंहिंजे घर मां पुलाव जी त अहिड़ी तारीफ़ निकिती हेॾी ख़ुश्बू अची निकिती सभु पुछनि अच्छा बना है ॾाढी सुठी ठही आहे ॾाढी सुठी ठही आहे ॾाढी सुठी ठही आहे संगत खे थोरो पार्सल बि किन किन खे ॾिनो के खाई विया बटाटे वड़ा पाव भाॼी त थोरी थोरी पुलाव ऐं छोला बि ठाहिया हुआ थोरा थोरो थोरो उन्हनि खे पैक करे बि ॾिनो वञी घर में बि खाइनि प्रसाद आहे असांजे गुरूअ जो सभिनी पेट भरे खाधो ॾाढो ख़ुशि थी विया मां हर भेरे छहें महीने साल गुरूअ जो कुझु न कुझु सुखमनी कराईंदा आहियूं असां पंहिंजे घर में काई बि बास बासींदा आहियूं पूरी थिए गुरू बाबा असांजा सभु का कार्ज कंदो आहे इनकरे मां पंहिंजे घर में पंहिंजे हथनि सां ई प्रसाद ठाहींदी आहियां पेट भरे सभ खाई ख़ुशि थी वेंदा आहिनि